हमारे इधर क़ानून का जो है उस सही ही है मिला जुला के लेकिन ज़्यादा क़ानून लोग अभी के समय में भेलु नहीं करते हैं क़ानून का और हर एक ऋष्टि का बात कर रहा हूँ में अपना ही वैशाली का बात नहीं कर रहा हूँ आप जीतने भी प्रशासन की जो दरोगा है जो पुलिस है जो भी है वे लोग को कोई विवाद हो तो जल्दी आना चाहिए लेकिन जल्दी नहीं आते हैं लेट से आते हैं और दोनों पक्ष को समझाते हैं और उसके बाद हाँ अगर कोई पैसे दे दिए तो उन्हीं के होते हैं हमारे तरफ से हट गए और उनकी तरफ पूरा सहयोग है कि चलो भाई आए दुई चार डंडा मारे बंद कर दिए काहे तो उनसे पैसे लिए हुए हैं ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपना जो क़ानून है उनको क़ानूनी तौर पर काम करना चाहिए भारत में क़ानून की बात करें तो वहाँ पर चलिए सबको अच्छा है तो हमको भी सही है लेकिन हमारे इधर तो क़ानून मिला जुलाकर ठीक है लेकिन हम ऐसे नहीं कि अपने बारे में बोल रहे हैं हम पूरे समाज के बारे में बोल रहे हैं कि जिनकी लाठी उन्हीं की भैंस लेकिन चलिए बात ख़त्म कीजिए और अपना बिना लड़े ना झगड़े प्रशासन का सहयोग आपको मिलता है लेकिन